हां टी वी टी वी आ'ऊं टी वी बी दिक्खनी ड्रामे बी दिक्खनी टी वी च इक ओह् औंदा अनुपमा ओह् मिकी बड़ा शैल लगदा ओह् दिक्खनी होन्नी आ'ऊं रातीं इक ड्रामा ओह्दे च केह् ऐ ओह्दे च इ'यै कि इक इक होंदी जनानी ते ओह् अपने इ'यां घरै गी सम्हालियै रखदी लड़ाइयां लड़ुइयां नेईं होन दिंदी सारें सारें दा इ'यां ख्याल रखदी ओह् ऐ ओह्दे च होर ड्रामा ड्रुमां आ'ऊं दिक्खनी नी ऐ घट्ट गै दिक्खनी आं जेह्ड़े बच्चे लाई ओड़न ते ओह् दिखुड़नी ते बाकी कताब कतुब कोई इ'यां पूजा करदे पढ़नी होन्नी इ'यां इ'यां ओह् पढ़ी दी में केह् आखदे कताब कतुब नेईं ऐ कोई इ'यां टी वी टुवी हां जेह्ड़े बच्चे दिखदे ओह् कोई अस लाउड़ने ओह् दिक्खी ओड़ने ज्यादा जेह्ड़ा आ'ऊं रोज़ दिक्खनी ड्रामा ओह् उ'यै अनुपमा उ'यै दिक्खनी होन्नी मिगी शैल लगदा ओह् शैल बड़ा शैल ड्रामा कोई इ'यां होर किश होर नी ऐ इ'यै ओह्दे च कि लोक इ'यां कि'यां जनानी ने अपना इ'यां घर पूरा सम्हालियै रक्खे दा जिसलै कोई किश बी होऐ ते पूरा चीजां सम्हालुड़दी